आमच्या वाठारान जायत्यो शिक्षणीक संस्था आसात माशेल खांडोळा हांगा सरकारी महाविद्यालय आसा हातूंत कला विज्ञान आनी वाणिज्य अश्यो तीन स्ट्रिमी आसा त्या भायर विज्ञानान वेगवेगळ्यो स्ट्रिमी आसा हेच तरेन फर्मागुडी फोण्या कुट्टी कवळ्या शिरोडा हांगा खाजगी महाविद्यालयां आसा त्याच प्रमाण फर्मागुडी हांगा गोंय तांत्रिकी महाविद्यालय आसा हांगा वेगवेगळ्यो स्ट्रिमी आसा त्यो अश्यो सिवील कंम्प्युटर आय टी इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रीक इ टी सी हांचो लाब गोंय तशेंच गोंया भायलीं भुरगीं सुद्दां घेतात त्यान भायर सावयवेऱ्या शेतकी महाविद्यालय आसा हीं सगलीं महाविद्यालयां गोंय विद्यापिठाक संलग्न आसा